जय झूलेलाल अच्छा मुंहिंजी हिकु कंप्लेन आहे मां तव्हांजी दुकान तां वीह डोनट घुराया उन मां ॾह डोनट तमामु उन्हनि जी क्वालिटी सही न आई उन जे बारे मुंहिंजी कंप्लेन आहे ठीकु आहे उन मां जेके मतिलबु ॾहनि में बि जेके पंज हुवा उन में त तमामु घणी गंदी बांस पिए आई उन में बांस पिए आई ऐं बाक़ी जेके मतिलबु पंज हुवा उन में त फ़ंगस बि लॻल हुई बांस बि पिए आई ऐं फ़ंगस बि लॻल हुई हेठां मिठाई में लॻल हुई उहे सही हुयूं उहे सही हुयूं त बि पर ही ॾह डोनट त बिल्कुलु फ़िटी करणु जहिड़ा निकिता आहिनि हाणे तव्हां छा कंदा मूंखे रीप्लेस करे ॾींदा ॿिया ॾींदा उन जे बदिरां कि तव्हां मूंखे पैसा वापसि ॾींदा

त ॾिसो मां तव्हां जी दुकान जी जूनी ग्राहक आहियां मां ग़लति कंप्लेन त तव्हां खे न कंदसि न जे कॾहिं मूंखे ग़लति कंप्लेन करिणी हुजे आहे त मां तव्हां जी सभिनी शयुनि जी कयां हा मां मिठाइनि जी बि कयां हां पर मां त त तव्हां जेके डोनट्स जा बॉक्स मोकिलिया उन में हिक बॉक्स में सही डोनट निकिता आहिनि पर जेको ॿियो बॉक्स आहे उन में ख़राबु डोनट निकिता आहिनि ॾिसो मां बि तव्हां जी दुकान तां सालनि खां आहिनि मिठाइयूं वठंदी आहियां त मां तव्हां खे ईअं ग़लति कंप्लेन त न कंदसि न ऐं मां वीहनि डोनट मां तव्हां खे ॾहनि ई जी खाली कंप्लेन करे रही आहियां जे कॾहिं मूंखे ग़लति कंप्लेन करिणी हुजे आहे त मां सभिनी शयुनि जी कयां हा न भई जेतिरो बि तव्हां जी दुकान तां मां घुरायो आहे हाणे तव्हां छा कंदा मूंखे मुंहिंजे घर में पार्टी आहे मूंखे पार्टी आहे मां सॾु कराए वरितो आहे ॼाणु मुंहिंजे घर में थोरे टाइम में ई माण्हू अचणु शुरु थी वेंदा त मूंखे उन्हनि खे सर्व करण लाइ मूंखे शइ त खपे न मां त ईअं ई चवंदसि त गरम जी घर में पार्टी आहे त तव्हां जेतिरो जल्दी मूंखे ॿिया मोकिलियो त सुठो

केतिरो टाइम लॻंदो लॻिभॻि ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां ॾह पंद्रह मिनट में जल्दी सां मूंखे मोकिलियो ठीकु आहे त मां मुंहिंजे घर में जीअं पार्टी में टाइम सां शुरु थिए त उन हिसाब सां भई सभिनी खे मां सर्व करे सघां सभिनी खे टाइम सां सभु मिली वञे हा उन खां अॻु अॻु कोशिश करे जल्दी सां मोकिले छॾिजो हा न उन खां अॻु मोकिले छॾिजो हा ऐं वरी ॿी ॿियो दफ़ो मूंखे कंप्लेन जो मौक़ो न ॾिजो मूंखे शइ सही ऐं सुठी ॾिजो न त त वरी मूंखे ॿिए दफ़े तव्हां जी दुकान ते अचण खां अॻु सोचिणो पवंदो न कि भई मां वञा तव्हां जे दुकान ते कि न वञा ठीकु आहे त तव्हां हे न घणी देरि में पंद्रहें वीहे मिनटे में मूंखे मोकिले छॾींदा हा त जल्दी सां पंद्रहें वीहे मिनटे में मूंखे मोकिलियो चङो जय झूलेलाल